आंनि संनो मोजां मोननायानो जादों बिरियानि चावमिन मम' आरो गोबां रोखोमनि जिनिसखौ संनो मोजां मोनो आं मानोना संनायखौ आङो जोबोद इन्टारेस्ट मोनो संनायाव गिबि खेबाव संनो थाखाय संनायखौ बुंनो थाखाय आङो आखायाव लादों बिरयानि बिरयानिखौ गिबि खेबाव मसलाखौ देनानै लाबाय आरो बेनि उनाव आरो बेनि उनाव आरो बेनि आरो बेनि उनाव माइरंखौ दै गुदुङाव रुबाय आरो थाव गुदुङाव सामब्राम बानलुखौ एवग्रोबाय बेनि उनाव बेदर चिकेन बेदरनि बिरियानि बानायनो थाखाय बेदरखौ एवग्रोबाय आरो एवनानै गोबाव सम एवहाबनायनि उनाव गोबाव सम एवहाबनायनि उनाव माइरंखौ होबाय आरो चावमिन एवनो थाखाय सावमिन खौ गिबिआव रुनानै लाग्रोबाय आरो आरो थाव गुदुङाव एवो आरो मम' खौ बानायनो थाखाय गिबि खेबाव मैदाखौ नाबाय आरो बिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि जाग्रा जिनिस सोनानै होयो आरो बेखौ मोननो थाखाय गेसनि सायाव संग्रा जायगायाव होनानै दोनबाय आरो बेखौ मोनबा बोखाङो आरो बेखौ गोबां रोखोम बानायनानै जानो हायो